हमसब मिथिलाञ्चलमे रहै छी तऽ हमरा सबके ई भाषा आबै छै बोलऽ हमर सबके पूर्वजेसँ ई सब भाषा बोलै छै जैसे कि बाबा दादा चाचा चाची नाना नानी सबसँ इहे भाषा बोलतै भाई बहिन सब मिथिलाञ्चले भाषा बोलै छी तबेसँ ई भाषा बोलैके आदति छै वैसे तऽ जहाँ गेली तहाँ इहे भाषाके प्रयोग कयली जे मिथिलाञ्चले भाषा सब बोलली अपना जैसे कि नानी घर हो गेलै दादी घर हो गेलै नाना नानी मामा मामी सब जगह गेली तब अपना इहे भाषा सब पूर्वजेसँ चलते आबि रहलै यऽ ई भाषा तऽ इहे भाषामे अपना बोलली दोसर भाषाके अथी नहि कैली मिथिलाञ्चलमे रहै छी तऽ अपना सबके इहे भाषा रहै छै जैसे कि पूर्वजोसँ चलते आ रहलै यऽ ई भाषा तऽ आब आके तऽ चेन्ज ना नु कर सकै छियै काहे तऽ अभियोके बच्चा सब जे सब जनम लै छै चले लगै छै फिरे लगै छै घुमै टहले लगै छै ओकरो सबके इहे भाषा है ई भाषासँ बात करै छी बच्चा सब जेना सिखैली ओना सिखलक बतियैलक बोललक